ہندوستان میں اہم ترین مقامات میں سے کچھ مقامات کے نام جیسے کہ وشنوی مندر شرون مندر جگن ناتھ مندر سبری مالا مندر جامع مسجد انڈیا گیٹ لال قلعہ آگرہ فتح پور سیکری ہری دوار کیدار ناتھ کاشی ناتھ اور سیاحتی مقامات میں سے کچھ مقامات کے نام جیسے کہ کُلّو منالی کاشمیر رشی کیس میسور شملا نینی تال گووا جے پور ادے پور آگرہ کا تاج محل اوٹی ماؤنٹ آبو لداخ